त्री किंग्स रोडा कडेन पावलें कांय ना थंय वयर त्री किंग्स चर्च आसा थंय सकयलूच त्रिगींग स्टी स्टॉल आसा तेजे सायडीन एक बस स्टॉप आसा तो मेन रस्तो धरपाचो आनी निट्टो आसपाचे फुडें पावले गायक तळे गावतले वेलसांव तळे सो तळ्या कडल्यान सुद्दां निट्टो आसपाचे तळ्याच्या दावे सायडीन चर्च आसा तशेंच नीट्टो वसपाचें मागीर मुखार मुखारा दावे सायडीन एक कोपेल गावताले कोपेलाचे उजव्या वाटेन ते हेल्थ सेंटर आसा